ميرا پسنديدہ كھانا قورمہ بريانى اور ميٹھے ميں کھير وغيرہ اس طرح کى چيزيں مجھے بہت پسند ہيں اور ميں ان كو اپنے گھر پہ ہى اپنى فيملى كے ساتھ كھانا پسند كروں گا كيونكہ جو كھانا گھر كا بنا ہوا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور جو مزہ فيملى كے ساتھ ہے وہ كہيں نہيں ہے كيونكہ ميں دوستوں كے ساتھ بھى جاتا ہوں کھانے كے ليے اور ادھر ادھر پارٹى وغيرہ ميں بھى كھاتا ہوں ليكن جو مزہ گھر پہ بچوں كے ساتھ دستر خوان پہ بيٹھ كر کھانے كا ہے وہ كہيں نہيں ہے اس ميں بہت سكون ہے